हैलो हैलो हां जी हां फोन नोकिया बी ऐ सैमसंग जे सेवन बी ऐ जे टू बी ऐ रियलमी सी टू बी ऐ सैमसंग दा बी सैमसग जे सेवन बी ठीक ऐ ते रियलमी ओह्दे कोला ज्यादा स्हेई ऐ सी पचुजां दा फोटो ऐक्चुली मेरा वटसऐप नेईं ऐ चला दा मतलब कि दुए नंबरै उप्पर चला'रनी ऐ ते चला दा नेईं ऐ वटसऐप मेरा तुस इक कम्म करेओ आपूं आवेओ दकान उप्पर कलोनी गै खो'ल्ली दी दकान ते दिक्खी लेऔ फोन कन्नै दिक्खी बी लैएओ नी अपनी अपनी पसंद दा केह्ड़ा लैना केह्ड़ा नेईं दिक्खी लैएओ टैम जेल्लै मर्जी आओ तुस ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ओके एह् ठीक ऐ ठीक ऐ लाई लैगे तुसेंगी रेट तुस आवेओ ठीक ऐ